صبح بخیر یہ ریاض ہیں پنچوٹی میوزیم کے مالک آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں ہاں ہیلو سہیل مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ آپ پنچوٹی میوزیم کا دورہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جب کہ ہم واکنگ وزیٹرز کو قبول کرتے ہیں کی بکنگ کرنے کی سفارش کروں گا خاص کر چھوٹی او اوقات یا اختتام ہفتہ کے دوران اس طرح ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے مزید ذاتی نوعیت کے لیے تجربے کو یقینی بنا سکتے ہیں بہت اچھا فیملی کے ساتھ معیاری وقت گزارنا شاندار رہے بکنگ کروانے کے لیے آپ ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک آن لائن ریزرویشن سسٹم ہے جو کافی ساری دوست ہیں آگے بکنگ کرنے سے آپ کو ایک مناسب ٹائم سلاٹ منتخب کرنے اور انتظار کے وقت سے بچنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا نہیں سہیل بکنگ کرنے کے لیے کوئی اضافی قیمت نہیں ہے ہماری رابطہ فیس یکساں رہتی ہے چاہے آپ آئیں یا پیشگی بکنگ کریں ہم اپنے تمام زائرین کے لیے ایک ہموار اور پرلطف تجربہ پیش کرنے میں یقین رکھتے ہیں آپ کا خیرمقدم ہے سہیل میں بہت خوش ہوں کہ آپ دورہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اگر آپ کے مزید سوالات ہیں یا بکنگ کے عمل میں مدد کی ضرورت ہے تو بلاجھجک رابطہ کریں پنچوٹی میوزیم میں آپ اور آپ کے خاندان کے استقبال کے منتظر ہیں تم بھی سہیل خیال رکھیں ان شاء اللہ جلد ہی ملیں گے